ہاں ہلو جی جی بولیے شو روم سے بات کر رہا ہوں جی ہو جائے گی گاڑی اویلیبل ہے میرے پاس جی جی ہاں اویلیبل تو ہے بتائیے کون سی گاڑی جی جی کون سی کلر چاہیے آپ کو جی بلو کلر اویلیبل ہے میرے پاس جی آپ کو وہ گاڑی پڑ جائے گی ڈیرھ لاکھ کی پڑ جائے گی جی جی اگر ای ایم آئی کا آپ لینا چاہتے ہے تو اُس میں جو ہے آپ کو سکسٹی فورٹی جمع کرنا ہوگا اُس کے بعد آپ کا ای ایم آئی جو ہے ایک سال کی بھی ہوتا ہے نا چھ مہینے کا بھی ہوتا ہے ہے نا اور دو سال کی بھی ہوتی ہے اُس سے زیادہ تو ہم نہیں کہہ پائیں گے جی آپ کو اور جی جی جی نکل جائے گی تو کب آ رہے ہیں میرے شو روم پہ آپ یہ تو بتا دو ہمیں کب آؤگے میرے شو روم پہ یہ تو بتا دو بھائی اچھا اچھا اچھا تو کہیے تو ہم نکلوا دیں گے ہے نا تو آ تو جاؤ تم میرے شو روم ایک بار پہلے

گاڑی میں کہیں پہ کہیں آپ کو دقت نہ ہوگی ہے نا رہی بات مالک کی ہے نا تو یہ سب سے اچھی ہاں اُس کے لیے آپ کو کہنا نہیں پڑے گا ہے نا ایسے تو صاف سُتھری ملے گی ٹھیک ٹھیک ٹھیک